हून ते एह्दा मतलब बड़ा घट्ट होए दा पैह्ले ते काफी ज्यादा एह्दा चलदा हा हून काफी घट्ट होई दा मगर

ओह् करदे न एह् बड़ा अच्छा लगदा साढ़े इत्थै ब्याह् च घर आह्ले लोग

ते एह् चलदा काफी लोग अज्जकल फ्ही एह्दा रवाज शुरू करा दे न फक्शनें च करा दे न वर्णा एह् डोगरी जेह्के इत्थै ब्याह् होंदे न ओह्दे च असें जरूर सद्दना चाहिदा इस्सी बी असें थोह्ड़ा अग्गै करना चाहिदा